भारत देश में घणियूं ई रांदियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं न सिर्फ़ु रांदियूं थीदियूं आहिनि पर घणियूं में चेटा भेटियूं बि थींदियूं आहिनि जेके हुनमें भागु वठी करे पंहिंजो जसु कमाईंदा आहिनि उनमां हिकिड़े जो नालो आहे पी टी उषा पी टी उषा पंहिंजो घणो ई जसु कमायो आहे एथलिक गेम में न सिर्फ़ भारत देश में पर विदेश में बि घणो ई नालो कमायो आहे ऐं साणु साणु पंहिंजी देश जो बि नालो पिण ॾाढो वॾे उहिदे ते खणी आई आहे हिनमां असांखे इहा हिकु सिखण जी ॻाल्हि मिले थी त भले ज़िंदगी में केतिरियूं बि तकलीफ़ूं थियण केतिरा बि असांजे मथां पहाड़ छो न किरनि पर पंहिंजी हिमथ तां न हारिजे हमेशह अॻियां वधी करे पंहिंजे देश जो पंहिंजे माता पिता जो नालो क कमाइजे